हा चु चुनाव जे वक़्ति असांखे इलाही दिक़तूं परेशानी ईंदियूं आहिनि केॾी केॾी महिल असांजा लिस्ट में नाला बि न हूंदा आहिनि नाला न हुजण जे कारण जो आहे असांखे परेशानी बि इलाही थींदी आहे केॾी केॾी महिल जाते चुनाव जो ज जॻह हूंदी आहे उहो चवंदा आहिनि तव्हांजा नाला हिते न आहे त कॾहिं हिते कॾहिं हुते फथकणो पवंदो आहे त ख़ैरु केॾी केॾी महिल हीअं थींदो आहे कि हा सरकारि सुठी सुविधा कई आहे किथे किथे त लड़ाई झॻिड़ा बि थी वेंदा आहिनि त असांजा कंहिं कंहिं महिल माण्हू हेॾा सुठा बि मिली वेंदा आहिनि कि असांजा न नाला हुजण जे कारण बि असांखे वोट जे लाइ हू कंदा आहिनि प्रभावित कंदा आहिनि कि तव्हां तव्हां विझी वञो पोइ असां ॾिसी वठंदासीं ऐं कंहिं कंहिं महिल जा नाला ईंदा बि आहिनि हिन बार जा असांजो नालो नालो आयो हुओ वोटिंग लिस्ट में त असांजो आहे आयासीं आराम सां शांतिपुर्वक विझी करे हली आयासीं पंहिंजे पंहिंजे घर में त सरकारि जो आहे सु सुठो इतेज़ाम बि कयो हुई न कि आराम सां जो मायूं हिकु जॻह मर्द हिकु जॻह हुआ त उहो न असां वञी करे आराम सां हिकु हिकु माण्हू वञे पियो हिकु हिकु माण्हू वञी करे वोटिंग ॾेई करे अचे पियो और जो आहे सुठो इंतेज़ाम बि उहो पाणी बि जी बि वियो असां सुठी हुई बढ़िया हुई और न लड़ाई न झॻिड़ा न कुझु ऐं सरकारि जो आहे इलाही असांखे मदद बि कंदी आहे हर हिकु शइ जे लाइ ऐं असांखे जो आहे सरकारि खां कोई दिक़त परेशानी काने असांजो आहे सरकारि खे जो आहे असां सरकारि खे जो आहे असां चवंदा आहियूं कि असांजी सरकारि सुठी आहे असांजी सरकारि जो आहे असांखे इलाही मदद बि कंदी आहे असांखे हर हिकु शइ जी पोडीक्शन बि मिलंदी आहे